हॅलो कोण उलयता खंय खंय वचपाचो खंय वचपाचो ही पणजे बस वचना ही कारवार वता तूं चुकून ह्या बसीर चडला हय मागीर कितें करतलो नाजाल्यार मदल्या खंयच्याय स्टोपार तुका देंवचें पडटलें तुजें पयशे काडले मात ते तुका परत मेळपाना तुगे पयशें गेले आतां तुयें आतां आतां तुयें वाटेर खंय तरी देवून दुसरी बस पकडची पडटली आमी व्हडलो बोर्ड मारला मरे बसीचो तुयें वाचपा न्ही तर बसीचो बोर्डू डायरेक्ट वयर चडलो ना भुरगे आह बायलेक सगल्याक घेवन चडलो आतां खंयी देवतलो तूं होय आतां एक काम कर फाटलो फावट आनी एक बस येता ताजेर बसीक चडून वच पूण ताकाय विचार बाबा ही बस खंय वता ती नाजाल्यार परत आनी प्रोब्लम जावपाक नाका तुका आतां म्हजी बस येवपाची आसा ताज्या फाटल्यान कदंबा येवपा आसा दोनी कदंबा आनीक तेका दोगांक विचार खंयची बस खंय वता ती आनी ताजेर चड आनी ते बॅग आनी तुजे ते पयशें बी सगळें सामाळ कारण चोरी जाता बशीर आमी प्रत्येक वेळी प्रत्येक मनशाक सांगता ही चोरी जातली चेरी जातली तरी सुद्दां तुमी केरलेसपण करतात आनी मागीर वाट लायन घेतात आनी आतां तुमी वचून केन्ना येवपा आशिल्ले आं फाल्यांत येवपाक करा कित्याक रातीन ही सगल्याक लास्ट बस येता पयल्यार तुजी नशीब आसल्यार तुका आनीक फाल्यां मागीर दुसरी मेळटली